हम अपनी यात्रा के लिए जो परिवहन का साधन अपनाते हैं वह ट्रेन है हम ज़्यादातर अपना जो यात्रा है ट्रेन में बिताना चाहते हैं ताकि किसी भी प्रकार की हमको समस्या का समाधान न करना पड़े क्योंकि ट्रेन में ही सबसे अच्छी यात्रा होती है बस में हो या कार में हो या सुरक्षित तरीके से हमारी यात्रा नहीं मानी जाती है इसलिए हमको कभी भी यात्रा करने का मौका आता है कहीं बाहर जाने का हमको मौका आता है तो हम सिर्फ ट्रेन में ही जाते हैं ऐसे एक बार कि मैं कुछ अपनी घटना के बारे में बताऊँगी यादगार कुछ बात है जब हम भोपाल से जबलपुर वाली ट्रेन पकड़ रहे थे साढ़े दस बजे रात में थी तो हमारी वह जो ट्रेन थी हमको सुबह जल्दी जबलपुर पहुँचना था हमारा वहाँ पर यानि सात बजे हमारी उधर दूसरी ट्रेन लग जाती थी हमको जाना पड़ता था नैनपुर तो जो यहाँ पर साढ़े दस वाली जो ट्रेन आने वाली थी साढ़े दस बजे वह ट्रेन आई बारा बजे रात में तो वह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय था कि आगे हम उधर जो ट्रेन है क्योंकि नैनपुर में चलने वाली जो ट्रेन थी एक ही थी उसके बाद ट्रेन नहीं चलती तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय था इसलिए हम बार बार कोशिश कर रहे थे की ट्रेन जल्दी आ जाए हम सोच रहे थे हम हमारे दिमाग में चिंता का विषय बन गया कि अरे हम उधर जबलपुर पहुँचने के बाद कैसे करेंगे हम कैसे पहुँचेंगे तो जब बारह बजे ट्रेन आई उसके बाद हम गए लेकिन किस्मत इतनी अच्छी हुई की उस ट्रेन ने अपना टाइम कवर कर ली और हमारी वह जो नैनपुर वाली ट्रेन थी वह पकड़ा थी जो हमारा डर था वह जो अंदर से कुदूर कुदूर कुदूर कर रहे हैं हम क्या करेंगे आगे का करेंगे तो वह डर थोड़ा निकल गया हम समय से पहले पहुँच गए